जय झूलेलाल मां कपिड़ा वग़ैरह कोई बि कमु हूंदो आहे सिलाई करिणी या अल्त्रेशन करिणो पवंदो आहे त घर में ई कंदी आहियां छो जो मूंखे ॿाहिरि बुटिक वग़ैरह खोलण लाइ एतिरी ताक़त कान्हे मां पंहिंजे घर मां ई सॼा कम कंदी आहियां ऐं कपिड़े जे हिसाब सां मां तय कंदी आहियां की अल्ट्रेशन में केतिरो कमु आहे उन हिसाब सां मां ख़र्चो वठंदी आहियां बाक़ी ब्लाऊज वग़ैरह जो जेको बि हूंदो आहे उन जो मां उन जे डिजाईन सां तय कंदी आहियां छो जो त पहिले सिम्पल ब्लाऊज हलंदा हुया हाणे हर तरह जी डिजाईन जा ब्लाऊज अची विया आहिनि त ॾिसी ॾिसी करे उन खे रेत तय करिणो पवंदो आहे